क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुंफ्रा सरखारि साख्रि लानायनिफ्राय आबादारि आबाद खालामनानै जाग्राफ्रा गोबां बिबांनि दङ गामियाव थानाय सुबुंफोरा हाल खदाल मावनानै माइ गायनानै दाउ अमा फिसिनानै थाखा फैसा खामायनानै रायजोखौ जागासिनो दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे आबादारिफ्रा बिटिसि सरखारनिफ्राय गोबां सहायनि मुवा बेसाद मोनगासिनो थायो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आबादारिफ्रा सरखारनि माइ जोलै आलु जोलै बेफोरखौ माजे माजे गभर्नमेन्टआ राननानै होनायखौ मोनो आरो बिसोरो गामियाव मोजाङैनो बेफोरखौ मावो सोरखारि साख्रि लानानै जानायफोरा क'क्राझार टाउनाव थाहैयो न' बां लुनानै गावबा गाव फेमिलिखौ लानानै जिउ राहा खालामनानै जायो माखासे सुबुंफ्रा बिजनेस मावनानैबो क'क्राझार जिल्ला क'क्राझार टाउनाव न' बां लुनानै थानायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोन्दों जायफोर साख्रि गैया बिसोरबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे फिसा फिसा कन्ट्राक मावनाय बिजनेस मावनाय मानसिफोरा टाउनाव थांनानै थाहैनायखौ जों नुनो मोनबाय बिदिनो क'क्राझार जिल्लायाव सिङाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंनि मावनानै दांनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बिसोरो गावबा गाव थांनानै थानायनि लामाखौ गावबा गाव माबा मोनसे राहा लामा माबा मोनसे खामानि सोरबाया ओंखामनि दखान सोरबाया साहानि दखान सोरबाया जाग्रा लोंग्रा गलानि दखान होनानै थांनानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों क'क्राझार जिल्लायाव फिसा फिसा गोबां दखानफोर होनानै थांनानै थागासिनो दं सुबुंफ्रा जिउ खांगासिनो दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सुबुङानो फिसा फिसा खामानिब्लाबो गावबा गाव गोसो मोदोम जिउ होनानै मावनानै जानानै थांनानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों